नाखौ जेखायजों गुरो सेन सायो खबाइयाव ना लायो ख'खा सायो आरो जेखायजोंबो ना गुरो खादा मैगं खादा फोरजोंबो ना गुरो नाखौ बिलो दैमा दैसा दंग' बेफोरबायदि आवबो मोनो बिदिनो नाखौ गुरनो मोजां मोनो नाखौ जेखायजों गुरनानै खबायाव लायो नाखौ ला लाफिजोंबो साथेयो जेजों सारो जेजों सारो